नमस्कार सर सर ओला से बात कर रहे हैं सर मुझे एक इंक्वायरी है सर मैंने केब बुक करी थी एक सौ अस्सी रुपए में तो ये सर केब जब बुक करी तो जब एक सौ अस्सी रुपये माँग रहे थे ठीक हे जब ये ड्राइवर आया तो ये कह रहा है मेरे से की दो सौ बीस रुपये पे करें अब मैं किस किस बात के चालीस रुपये एक्स्ट्रा मैं पे करूँ सर पर ऐसा थोड़ी ना होता हे कि आप एक सौ अस्सी रुपये बता रहे हैं फिर एक एकदम से जब आएँगे तो दो सौ बीस रुपये कर दो चालीस रुपये एक्स्ट्रा मैं पे कर दूँ ऐसा थोड़ी ना कोई अच्छी सर्विस थोड़ी ना है मिल रही है जो जो कि मैं अच्छे ऐक्स्ट्रा मैं पे करूँ सर मेरे पास अभी है भी नहीं इतने ओर ये जबरन ही में ड्राइवर मेरे से कह रहा हे कि चालीस रुपये एक्स्ट्रा मैं पे करूँ तो ऐसा थोड़ी ना होता है हम तो ट्रस्टेबल हैं हम तो हमेशा से ही आपकी ओला से ही सफ़र करते हैं जहाँ भी जाना होता है ओला से जाते हैं आज तलक किसी ने एक्स्ट्रा हमें पैसे नहीं माँगे में तो इस बात से नासंतुष्ट हूँ सर आप तो एक काम करिए इस ड्राइवर के खिलाफ़ कम्प्लेन नोट करिए ठीक है मैं आपको टेक्स्ट मेसेज कर दे रहा हूँ ये ड्राइवर से भी आप बात कर लिजिएगा मुझे तो कम्प्लेंट नोट करनी है क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है सर हमेशा से हम जा रहे हैं आज तलक नहीं हुआ ऐसा कि एक्स्ट्रा में पैसे लिए गए हों हमसे

वही सर अब आज तलक नहीं हुआ ऐसा कभी पहली बार हो रहा है ये ठीक है आप इनको गाइड कर दीजिएगा मैं एक सौ अस्सी रुपये ही पे करूँगा ठीक है सर थैंक यू थैंक यू सर मगर आप इस चीज़ के ऊपर खयाल रखिएगा की ऐसा नहीं करा जाए गरीब लोग भी सफ़र करते हैं ओला से तो ये है सर जी जी में तो एक स्टूडन्ट हूँ मुझे तो पढ़ाई के लिए जाना है तो अर्जन्ट ही मुझे तो उस बारे में करता ही हूँ ओला से आता हूँ ज़ादातर चलिए ठीक है सर आप का श शुक्रिया आप एक बार बात कर ठीक हे ओके थैंक यू सर धन्यवाद सर